दस हज़ार नौ सौ निन्यानवे पाँच लाख तीस हज़ार पांच सौ पैंतीस सात लाख बीस हज़ार दो सौ छब्बीस नौ लाख आठ हज़ार छब्बीस नौ लाख दस हज़ार नौ सौ निन्यानवे और आठ लाख छ हज़ार पांच सौ बीस